हाँ मैं एक ट्रेन का वर्णन कर सकती हूँ मैंने अपने बचपन में एक राजस्थान से मध्य प्रदेश की यात्रा करी थी ट्रेन से इस ट्रेन में ये काफ़ी बड़े इंजन के साथ एक ट्रेन होती है इसमें दस से बारह इंजन डिब्बे होते हैं एक बड़ा सा इंजन होता है जब यह शुरू होती है चलना शुरू करती है तो यह ज़ोर से अपना हॉर्न बजाती है और इसके अंदर डिब्बों के अंदर है न लेटने की बैठने की सोने की सभी तरह की व्यवस्था होती है यह पटरी पर चलती है इसके साइकिल जैसे इसके अंदर इस तरह से चैन के साथ इसमें पहिए होते हैं और इसके अंदर इंजन जो होता है वो काफ़ी शोर करता है जब वो चलता है तो चलने से पहले वो शोर करता है हॉर्न तो पता पड़ जाता है यात्रियों को कि अब है ना ट्रेन चलने वाली है तो तभी सभी यात्रीगण इसके अंदर बैठ जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे चलना शुरू करती है